तुसेंगी केह् सनां अज्जकल दे लोग बी इन्नियां गल्लां करदे न हे माए बुरी हालत ऐ केह् सनां तुसेंगी रोड़ गी केह् दिक्खना में अपनी जिंदगी च केह् आक्खां बोलदी न